ڈہلی میں ایک پارک ہے ای او ڈی پارک جو کہ زیادہ فیم فیمس نہیں تھا جو ابھی فیمس ہوا ہے جب ان میں زیادہ تر لوگوں کو ابھی پتہ چل رہا ہے تو سب لوگ وہاں گھومنے جا رہے ہیں وہاں وہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنے کو ملتی ہیں جھیل کنارے بوٹنگ بوٹنگ بالنگ اور تیر اندازی کے لیے جگہ ہے ساتھ ہی رو روپ کورس اور کھانے پینے کی بھی سودھائیں ہیں اور بہت سارے وہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے یپلائن بوٹنگ بورڈ گیمس ڈرٹس بالنگ بل رائیڈ اور بہت ساری وہاں پر پینٹ بال ک بال پلائمبنگ جیسی بہت ساری وہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا جو کہ فیمس ہوا ہے وہ پارک سبھی لوگ وہاں جا رہے ہیں بہت سارے ایکٹیویٹیز کرنے کو ملتی ہیں اور بہت مزہ آتا ہے وہاں پر وہاں پر جی کشتی بھی چلتی ہے کشتی کے مزے لو اور سائیکلنگ کے خوب انجوائے کر کر آتا ہے جو بھی جاتا ہے وہاں پر تو زیادہ فیمس نہیں تھا جو ابھی ہوا ہے وہ فیمس سبھی لوگ جا رہے ہیں بہت جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتے جا رہا ہے کافی حد تک فیمس ہو گیا ہے اب آ کر